तर आमचे कुटूंबात सांस्कृतीक परंपरेंत वेगवेगळी प्रथा आसा आनी प्रत्येक प्रथा फाटल्यान तेचो वेगवेगळो इतिहास आसा आतां पयलें जर आमी जर पळयत जाल्यार पयलीची लोकां चडशी दळण करताली आनी दळण करतना ते तेचो एक म्हत्व म्हणजे कितें तर दळण करतना जी बायल आसा दळण करता तेन्ना ती जी ज्या ती ज्या तरेन दळण करता तेन्ना तिचो म्हणजे तेंच ती दळण जें आसा तशेंच पिड्यान पिडी व्हरपाक जाय तशेंच दळण करतना जी हालचाल जाता तर तेतूंतल्यान आपलें आरोग्य सारकें उरपा खातीर म्हुणोन ते एक बरी अशी प्रथा हें करताली मागीर दुसरें म्हणजे हळद जेन्ना लग्नाचे वेळेर जेन्ना आमी हळद लायता त्या चलयेक जेन्ना हळद लायता तर ते दुसऱ्याच्या घरा वयपी चली आनी तेका हळद ही एक एन्टी ओक्सीडंट कशी काम करता आनी कितेंय आमची दुखापद किंवा आनी कितेंय जर कितें रोग बी आसा तर तें सगळें बरें जावचें आनी एक एक म्हत्वाचें म्हणजे हळद जेन्ना आमी लायतात तेन्ना एक वेगळ्या तरेचो ग्लो जो चेहऱ्याचेर येता ते त्या कारणाक सुद्दां ही हळद लायता मागीर तशेंच हळद लायतना सुद्दां आनी वेगवेगळ्यो परंपरा आसा तर पांच बायल्यो बायलां दवरलेली आसता मागीर त्यो कराचे उदक बी ओतयतात तर कऱ्यान उदक हें वापरप म्हणजे हें एक शुभ मानलें वयता आमचे हिंदू परंपरेन तें शुभ आसता तशेंच लग्ना टायमार आमी पळयत जाल्यार लग्नाक घोव आनी बायल हेंका ओंवळाचो हार घातलो वयता तर ह्यो ओंवळां हीं कितें तर ती इजिली रोखडीच बावनां आनी तेका तशेंच आमचें जे व्हकलेचें आनी त्या नवऱ्याचें जें नातें आसा तें तशेंच बावचें न्हय आनी तेंचो संवसार असोच फुडें टिकोन उरचो आनी बऱ्या तरेन चलचो म्हणून ती एक ओंवळांचो हार ती घालतात मागीर सप्तपदी जेन्ना घेता सात फेरे जेन्ना घेता तेन्ना अग्नीक साक्षी मानून घेतात तर अग्नी ही आमची खूब म्हत्वाची आसा आनी ह्या अग्ने अग्नी खातीरूच उज्या खातीरूच आमी तेजेर अन्य शिजयतात तर तेका लागून ह्यो ह्यो ज्यो उज्यो आसा म्हणजे अग्नी जी आसा ती खूब पवित्र मानली वयता आनी तेच्या खातीरूच सात फेरे जेन्ना घेतात तेन्ना त्या अग्नीक साक्षी मानूनच ती सात वचनां घेतली वयता